तकनीकके उपयोगसँ हमर आसपासके दुनिआँसँ बातचीत आसानीसँ भऽ सकै छै जेनाकि फ्रेंडसँ हमसब आसानीसँ बात कए सकै छियै फेर हमर सभकेँ मनोरञ्जन आसानीसँ भए सकै छै रोज नया नया चीज सिखै लए मिलै छै देश दुनियाके खबरि मिलै छै आओर जाहिसँ हमसब कुछ नया नया डेली रोज रोज सिखै छियै आओर फेर जेनाकि कुछ सोशल मिडियाके कुछ नकारात्मक परिणाम भी होइ छै कुछ नाकारात्मक परिणाम भी होइ छै जाहिसँ कि हमसब अपन फैमिलीके साथ बैठ कऽ गप नहि कए सकै छियै भरि दिन फोनपर लागल रहै छियै फोन हमर सबके डिस्टर्ब करैके एकटा साधन भए गेलैए जाहिसँ कि हमर फैमिली फैमिली सब भी हमर सबके फोन देखके परेशान होइत रहै छै